आं बाजाराव थांदोंमोन मैया मैया बाजार मोनना जोंहा बिस्तिबार बाजार ओमफ्राय बे बाजाराव आङो मुला मैगं बायनानै लाबोदोंमोन मुला मैगंआ दाना आं जानो लुबैनानै बायनानै लाबोबाय मुला मैगंखौ इसे बुरजायैनो बुरजायै बायनानै लाबोनाया दाना सेवनानै थांजोब्बाय माखासेआ जाजायासैनो जाजायासै दाना माखासेखौ जानो लुबैनानै बायनायनि थाखाय आङो बासा बासि सायनानै संबाय संनानै आंङो दोनबाय दोननानै जाबाय बे बुस्थुखौलाय मानो आङो एफा बुरजा बायनानै लाबोआ लससो जाबाय दाना गारहर नांजोबबाय आङो माखासे बुस्थफोरखौ गैला जा मोनो आङो बेखौनो सायनानै जानांबाय